हम हिन्दी बोलना बहुत हमें भी बोलना बहुत आवश्यकता है हम हिन्दी जब बोलना जानते हैं सीखते हैं सीखे हैं क्योंकि हमें हर जगह एक गाँव हर एक शहर हर एक जगह हमें हिन्दी की ज़रूरत होती है बोलने की और हमें बच्चों के सिखाने के लिए हर एक जगह हर एक जगह हमें हिन्दी के बोलने की आवश्यकता है और हम हिन्दी को बोलना जान सीख जाएँ और अपने बच्चों को सिखाएँ हिन्दी शुद्ध भाषा बोलना और हर एक जगह बोल के कामयाब हो सकें हर एक जगह सुरक्षित रहें हर एक भाषा को उस जानें वह समझें बोलें और हम चाहे जहाँ भी रहें शुद्ध भाषा हिन्दी बोलना सबको सिखाएं और सबसे अच्छा बात करें क्योंकि हमारे लिए हिन्दी ही शुद्ध भाषा है और ज़्यादा तो हम बोलना सीखे हिन्दी ख़ास है हमारे लिए ताकि हम हिन्दी बोलते हैं तो सब सीख जाते हैं और हमें हिन्दी ही शुद्ध बोलना सिखाती है और हमें हिन्दी ही जानकारी देना देती है हिन्दी में ही हम सब कुछ जानते हैं सीखते हैं हर एक जगह हर एक शहर को हर एक रास्ते को हर एक सामान को जानते हैं